असां कुझु समय पहिरियों वापार लाइ लोन वतो हुओ उहो मतिलबु कोई ख़ासि उहो लोन न हुओ मां हिकु लखु जो लोन हुओ जंहिंमें गॉरमेंट पंहिंजी तरफ़ा प्रधानमंत्री रोज रोज़गारु योजना जे अंतरगत लोन ॾिनो वियो हुओ जंहिंमें असांखे पंज हिकु लखु जो लोन वतो हुओ ऐं पंद्रहं हज़ार पंद्रहं परसेंट गॉरमेंट जी तरफ़ा सब्सिडी मिली हुई इहे गॉरमेंट जो ॾाढो ई सराहिणी प्यार सां वापार खे वाधारे खे वधाइण लाइ ऐं इहो हिकदमि ॾाढो ई सुठो तरीक़ो आहे जीअं कंहिं बि वापार में काई बि परेशानी नथी अचे गॉरमेंट ई तरफ़ा इहा मदद कई वई आहे त वापार बि वधंदो थो वञे ऐं सुहिणे नमूने किश्तनि जे रूप में मतिलबु कंहिं बि मतिलबु एतिरो तकिड़ी बि असांखे लोन वापसि न करिणो आहे भई घटि में घटि टे साल अगरि टीह साल ताईं तव्हां हुन खां पहिरों था वापसि कयो त तव्हांखे सब्सिडी न मिलंदी ऐं तव्हांखे टीह साल खां पोइ टे साल भले हिकु महिनो थींदो तव्हांखे पंद्रहं हज़ार उहा गॉरमेंट जी तरफ़ा छुट मिलंदी